मैं शीतला कड़ीधार गया था वह कौशाम्बी में पड़ता है कड़ी का नाम फेमस ही है वहाँ पर गया था तो एक हमारे साथी और थे वहाँ जब मैं पहुँचा तो एक फोटू वहाँ पर एक फोटो था जो कि मुझे बहुत पसंद आया और वह जो फोटोवाला था सेंटर उससे मैंने बहुत फिर किया कि भैया फोटो मेरे को दे दो तो फोटो का दाम बहुत बताया लेकिन हमारे पास उस समय था महँगा नहीं था मुझे उस फोटो को लेना था क्योंकि वह फोटो मुझे बहुत पसंद था मैं क्या करता और हमारे साथ जो हमारे साथी थे मैं उनसे रिस्ट किया यार यह शी कुछ हमको दान दे दीजिए फोटो ले लूँ तो मेरे साथी बोले ऐसा इस फोटो के पीछे क्या है कि तुम इस फोटो के लिए मरे जा रहे हो हम कहें नहीं यार भैया यह मुझे चाहिए क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा छुपा है जो मैं जानता हूँ और इसको लेने के बाद मैं आपको सब सारी बात भी बताऊँगा तो मेरे दोस्त मे मेरा मदद किया वहाँ मदद करने के बाद उनसे पैसा लिए उस फोटो को लाया और फोटो को लाने के बाद फिर वहाँ से मैं अपने घर को आए तो उस